पहिले हम रेडिओ छलै हँ तऽ हमसब रेडिओमे सुनै छलहुँ हँ मैथिली गाना सुनलहुँ फिलमी गाना सुनलहुँ ईसब सुनै छलहुँ हँ साँझके जेना भेल कहिओ नाटक देलक रेडिओमे खुरखुर भाइ सबवला देलक ईसब चीज सब सुनि रहल छलहुँ हँ तऽ ओ टाइममे वएह छलै तऽ वएह सुनैमे नीक लगै छलै हँ एफ एम पकड़ा देलक तऽ ओहिमे रङ्गबिरङ्गके गाना सुनैत रहल इएह सब होइ छलै हँ लेकिन आब आबि गेलै टी वी आबि गेलै तऽ टी वी देखऽ लगलहुँ ओहिपर लोक समाचार सुनै लगलथि पहिले रेडिओमे सुने छलथि आब टी वी पर देखऽ लगलथि रङ्गबिरङ्गके चीज देखऽ लगलथि सीरियलसब देखऽ लगलथि जे सीरियल नया नया आएल कुमकुम भाग्य आएल चूड़ियाँ पहिने सीरियल दै छलै ओसब देखै छलै बच्चासब आइ काल्हि देखऽ लगलै हँ बहुत चीज सब रङ्गबिरङ्गके खेल आबऽ लगलै कार्टूनसब दै छै वी पर तऽ कार्टूनसब देखै छलै तारक मेहता जेना देखैए बहुत चीजसब बच्चासब आइ काल्हि देखऽ लगलै हँ